میرے خیال میں کاشتکاری جو ہے وہ زیادہ وہ لوگ محنت کرتے ہیں بھلے ہی مقامی لوگ جو ہیں وہ بہتر پوست پر کام کرنے والے افراد نسبتاً کم کام کرتے ہیں اور زیادہ پیسہ کماتے ہیں ان کے لیے جو انٹرمیڈیٹ کے بعد اپنی تنخواہ کے بل پر اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا مشکل ہے لیکن وہ اپنی تعلیم کے ذریعہ آرام اور سکون سے پیسہ کماتے ہیں اور ایک جو کاشتکار لوگ ہوتے ہیں وہ جو کاشتکار لاگ کاشتکار لوگ ہوتے ہیں وہ بہت ہی محنت مشقت سے پیسہ کماتے ہیں پھر اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں بہت پسینہ خون پسینہ کر کے وہ لوگ پیسہ اکٹھا کرتے ہیں پھر وہ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں تو وہ لوگ جو ہے ان کے مقامی لوگوں کے مقابلے میں اور کاشتکار لوگوں کے مقابلے میں جو ہے مقا کاشتکار لوگ جو ہے زیادہ تکلیف اٹھاتے ہیں پھر انہیں لوگ کو زیادہ فروغ دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے